कोंकणी ही गोंयची राजभाशा आनी हिंदी ही भारताची राष्ट्रीय भाशा जावन आसा आतां तुलना करपाचें जालें जाल्यार हांव म्हणटलें कोंकणी आनी हिंदी ह्यो दोनूय देवनागरी भाशा आसात आनी जर तुलना करपाक जाय जाल्यार तशे शब्द थोडे एकाच बशेन आसतात पूण वेगळे वेगळे तांचे उच्चार आसतात आनी कोंकणीचें सांगपाचें जर आसत जाल्यार कोंकणी भाशेचेर पुर्तुगेज भाशेचो तसो प्रभाव दिसून येता आनी हिंदी ही एक वेगळी भाशा आसा तशें म्हणटले जाल्यार तुलना इतली जावपाक शकना पूण हांव इतलेंच म्हणटलें देवनागरी आशिल्ल्यान तांचे शब्द थोडे तशें आसपास तशे लागीं आसतात